हम नेपाल गेलियै नेपालमे घुमलियै फिरलियै ताहि के बाद जा कऽ फेर गाँवसँ सभ ढेरीक आदमी गेलै रहए सभआदमी गेलियै दू चारि दिन रहलियै दू चारि दिनमे तीन चारिगो मन्दिर गेलियै मन्दिरमे पूजापाठ करलियै पूजापाठ कए कऽ अपना हर जगह नेपालके बाहर गेलियै सभ जगह सभ घुमि फिर लेलियै नेपाल सभमे करलियै ओकर बाद जाए कऽ फेर नेपालसँ घुरैत कला फेर आबैत रहियै तऽ अपना सभ सभ परिवारसभ रहै सभकेँ साथ लए कऽ अपना फेर अएलहुँ यहाँ तकर बाद जाए कऽ फेर गेलियै ओतयसँ आबैत रहियै फेर अपनासभके साथ एक साथ लए कऽ आबैत रहियै तऽ सभकेँ सभ चीज करलहुँ फेर अपना नेपालसँ सभ चीज लए कऽ अयलहुँ घर मन्दिरसँ पूजापाठ कए कऽ अपना प्रसाद त्रसाद सभचीज लए कऽ अयलहुँ सभ गाँवमे सभकेँ देलहुँ सभचीज करि कऽ अपना पूजापाठ आओर ताहिके बाद नेपालमे हर जगह बहुत जगह रहै घुमैके सगरे घुमलहुँ आओर सगरे गेलहुँ गाड़ी भाड़ा सभचीज करि कऽ अपनासभ जेतना परिवार रहै सगरे हर जगह सभआदमी जाइत रहै आबैत रहै नेपाल गेलियै तीन चारि जगह बैठलियै कतहु पूजेपाठ करैत रहियै तऽ ओतय रहैत रहियै रूमे भाड़ा लेलियै तीन चारिगो तीन चारि आदमी रहियै तऽ एगो रूम भाड़ा लेलियै रहए कतहु होटले बुक करि लेलियै ओतय नेपालमे तकर बाद नेपालमे तीन चारि दिन रहि कऽ घुमलियै तहन अएलियै गाम एलियै तऽ सभ आदमी पुछैत रहै जे मतलब केहन रहै माहौल सभचीज बढ़िआँ रहै तऽ बतेलियै सभकेँ ईसभ चीज एहन रहै ओहेन रहै सभसँ बढ़िआँ रहै अहाँ सभकेँ जायके यए तऽ अहूँसभ जाउ